ہیلو میم میں محسن بول رہا ہوں کیا اولا سے بات ہو رہی ہے جی میم میں نے ایک ٹیکسی بک کی تھی اور مجھے جو ٹائم دکھایا گیا تھا ٹیکسی کے پہنچنے کا وہ دس منٹ کا تھا لیکن آدھا گھنٹے ہوگئے ہیں اور ابھی تک ہماری ٹیکسی نہیں آئی ہے اور مجھے مجبوراً اس کو کینسل کرنا پڑ رہا ہے اور مجھے دوسری ٹیکسی پکڑنی پڑے گی بٹ پرابلم یہ ہے کہ کینسل کرنے پر اس میں کچھ چارجز دکھا رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ یہ چارجز مجھے پے کرنے پڑیں کیونکہ پرابلم میرے انڈ پہ نہیں ہے پرابلم آپ کے انڈ پہ ہے تو کین یو پلیز لک ان ٹو دس اور ایک بار کنفرم کردیں گی کہ مجھے نہیں پے کرنا پڑے گا کیونکہ کینسل کرنا میری مجبوری ہے اور مجھے ارجنٹلی نکلنا ہے اور آپ کی ٹیکسی ابھی تک نہیں آئی ہے تھینک یو